اخلاقی طور پہ خواتین حیض کے درمیان اچّھے غذا کھاتے اور اپنی صحت کا خیال رکھ رہے خیال رکھتے اور پانچ چھ دن نماز نہیں پڑھتے اور پھر وزن نہیں اٹھاتے اور بھاری چیزوں کو نہیں اٹھاتے اور اور چند چیزوں پہ پرہیز کرتے ہیں